हैकिंग के लिए मेरा पसंदीदा जगह पहाड़ जंगल बहुत ही ज़्यादा हमें पसंद है क्योंकि होता क्या है कि आप जब पहाड़ पे जाते है घूमने के लिए या जंगलों में घूमने के लिए जाते है तो वहाँ पे हमे नई नई चीज़ें देखने को मिलती है जैसे कि हम कुछ ऐसे प्रजाति के पक्षी देखते है जो हमने कभी नहीं देखे हुए है पहाड़ों पे चढ़ने में आनंद आता है और वहाँ पे देखने में वहाँ से ऊपर से चीज़ों को एक्स्प्लोर करने में ज़्यादा अच्छा लगता है और हम जब जंगल में जाते है तो वहाँ पे भी हमने जो जो चीज़ें नहीं देखी है वो वो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और पहाड़ों पे से हमें फोटोग्राफी करने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा पसंदीदा पर्सोनली बहुत ही ज़्यादा मुझे पहाड़ों पे जाना अच्छा लगता है क्योंकि इतनी आसानी से वहाँ पे कोई पहुँचता नहीं और थोड़ा सा होता क्या है कि जो टास्क थोड़ा सा हार्ड हो वो करने में मजा आता है पहाड़ों पे चढ़ने में वहाँ से ये चीज़ों को एक्स्प्लोर करने में वहाँ पे पहाड़ों पे घूमने में और जंगलों में भी जाना अच्छा लगता है चूँकि जंगलो में नई नई चीज़ें मिलती ही है और वहाँ पे नए नए प्रकार के जीव भी मिल जाते है हमें देखने को पहाड़ों पे से सूर्यास्त और सूर्योदय देखना भी बहुत ही ज़्यादा मनमोहक होता है होता क्या है जब आप पहाड़ों पे खड़े है तो आपको पूरी सिटी दिखाई दे रही है और सनसेट या सनराइज हो रहा है तो अब पूर्णतः उसका व्यू पाते है